تو میں نے فلپ کارٹ سے ایک ناول منگائی تھی جو کہ صحیح سلامت میرے پاس پہنچ گئی ہے یہ ناول بالکل صحیح اور بالکل اچھی ہے جس طریقے کی مجھے چاہیے تھی یہ بالکل ویسی ہے اس ناول میں جو کچھ مجھے چاہیے تھا بالکل بالکل بالکل ویسی ہے